मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा सबसे अधिक सरल एवं सुगम है जिसे दूसरों को समझाने और समझने में बहुत ही आसान माना जाता है हिंदी भाषा की हमारे देश में जो जनसंख्या है वह काफी अधिक है अन्य भाषाओं की तुलना में भारत में बोले जाने वाली भाषा हिंदी सबसे अधिक है उसका मत सबसे ज्यादा है अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी को किसी को हमें समझाना पढ़ना लिखना तीनों ही चीजें बहुत आसान मानी जाती हैं हिंदी भाषा पर अन्य जो देश के लोग हैं वह भी उनको भाषा को अपने दिनचर्या में लाने के लिए उसे सीखने के लिए कार्यरत एवं प्रयास कर रहे हैं कि वह भी हिंदी भाषा को सीख सकें व समझ सकें अन्य भाषा की जो कार्य प्रणाली है वह समझने की बात जहाँ पर बात आती है तो उसे दूसरों को समझाने और सिखाने के लिए हमें काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है उसे सिखाने के लिए हमें काफी अधिक समय लग जाता है लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें जो शब्द हैं उनका सटीक उच्चारण होता है और एक ही उच्चारण होता है अन्य भाषाओं में एक ही शब्द का अलग उच्चारण हो जाता है लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है जैसे कि आप अंग्रेजी भाषा को ही ले लीजिए उसमें एक शब्द का जो उच्चारण होता है वह एक जगह अलग होता है यदि उसका कोई और शब्द हमें बनाना है तो वहाँ पर उसका जो उच्चारण है वह अलग हो जाता है लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है जैसे कि किसी भी शब्द को हमें हिंदी भाषा में प्रयोग करना है तो उस शब्द का उच्चारण वही होता है जैसे कि एक शब्द में लिया गया है और उसका जो दूसरी शब्द में हम प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर भी उसका उच्चारण वही होगा जो हम पहले शब्द में या वाक्य में हम प्रयोग कर चुके हैं जैसे कि आप अन्य भाषाएँ जैसे हिंदी को छोड़ने के अलावा इंग्लिश है स्पेनिश है जापानी है और भी जो भाषाएँ हैं उन सभी में सीखने में बहुत ही कठिनाई होती है लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है हिंदी भाषा के जो लेखक हैं उन्होंने उसको इतना अच्छा व सुगम बना दिया है कि किसी भी व्यक्ति को समझाने और व सिखाने के लिए हमें ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है भारत के अलावा अन्य देशों में भी हिंदी भाषा के कई व्यक्ति हैं जो हिंदी भाषा को अपने प्रयोग में ले के आ रहे हैं और हिंदी भाषा को सीखने में अपनी रुचि दर्शाते हैं उनकी रुचि हिंदी भाषा के प्रति बढ़ रही है हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी हिंदी भाषा को सीखने की जो जनसंख्या है वह काफी अच्छी खासी हो चुकी है इसलिए हिंदी भाषा का जो बहुमत है वह काफी अधिक हो चुका है हिंदी हमारे देश की जो है वह राष्ट्रभाषा बन चुकी है वह सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में भी आ चुकी है धन्यवाद